मैथिली भाषा छै जे अहाँके बहुत धार्मिक भाषा छै बहुत अच्छा लागै छै सुनैमे ई भाषा छै जे अहाँके जे मैथिली भाषा बहुत सुन्दर लागै छै देखै लेल आओर की कहु अहाँके सुन्दर तऽ सुन्दर छै बोलहुमे अच्छा लागै छै मैथिली भाषा हमरो सभके बहुत पसन्द आबै छै मैथिली भाषा सुनै लेल सुनबो करै छियै जैसे कॉमेडी सभ देखै छियै मैथिलीमे बहुत अच्छा लागै छै मैथिली कॉमेडी भए गेलै फिल्म भी निकलले ओहो सभ देखलियै कॉमेडीमे मैथिली भाषा बहुत अच्छा लागै छै आओर की कहु अहाँके बहुत सुन्दर लागै छै देखै लेल सुनैमे भी मैथिली बहुत सुन्दर अच्छा लागै छै मैथिली भाषा आओर की कहु अहाँके बहुत सुनबो करै छियै बहुत अच्छा आओर की कहैयै अहाँके बोलहुमे अच्छा लागल बहुत सुन्दर आओर ठीक भी लागै छै देखैमे आओर की कहु अहाँके मैथिली भाषा देखैमे सुनैमे बहुत ही सुन्दर छै अपना मैथिली छै भाषा बहुत सुन्दर अच्छा भी है बहुत अच्छा लागै छै मैथिली भाषा सुनैमे भी बहुत सुन्दर छै मैथिलीमे की कहै छै कॉमेडी भी बहुत अच्छा बनबै छै मैथिली भाषा बहुत बहुत अच्छा लागै छै सुनैमे भी देखैमे और बहुत सुन्दर छै मैथिली भाषा हमर सभके की कहै छै बोलहुमे बहुत अच्छा लागै छै सुनहोमे अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै मैथिली भाषा घुमै लेल जाइ छियै जिधर जाइ छियै उधर मैथिली भाषा सुनैके मिलै छै बहुत अच्छा लागै छै